ہاں ہے ہمارے یہاں گیا ایک ضلع ہے تو گیا میں بھی ہے بہت بہت دور سے وہاں پہ آدمی آتے ہیں اور بہت بہت دور سے آنے کے بعد فوٹوز لیتے ہیں وہ نہاتے ہیں دھوتے بھی ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر پہاڑ کی طرف بڑھتے ہیں جب پہاڑ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہیں جھیل ہے کہیں کوئی جانور ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو سب دیکھتے ہیں اور اوپر بھی جاتے ہیں تو گھومتے ہیں پھر اوپر سے جب اوپر سے نیچے اترتے ہیں اترنے کے بعد پھر نیچے بھی دیکھتے ہیں ہر جگہ مطلب بہت اچھا گھومنے کی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہیں اسی لیے ہر کوئی دیکھتا ہے اسے اور پٹنہ میں بھی ہے چڑیا گھر ہے وہاں پہ بھی الگ الگ طرح کا چڑیا ہے جانور ہے اچھی اچھی جگہ ہے الگ الگ طرح کے چیزیں ملتے ہیں وہاں پہ الگ الگ طرح کے جانور ملتے ہیں جہاں جاتے ہیں بچے بوڑھے نوجوان جانے کے بعد فوٹوز لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں مستی کرتے ہیں اچھا لگتا ہے موڈ فریش کرتے ہیں سب تو اور بھی جگہ ہیں ساسارام ہو گیا پٹنہ ہو گیا گیا ہو گیا یہ سب جگہ سب جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں موج کرتے ہیں اور گھومنی چاہیے گھومنا کوئی غلط نہیں ہے وقت نکال کے انسان کو گھومنا بھی چاہیے گھومنا کوئی غلط نہیں ہے